हैलो सर नमस्ते सर मैंने आपके पास इसलिए फोन किया था कि आपके पास कोई कौन कौन से ब्रांड सिमेन्ट है

कौन कौन से सर हाँ ऐ सी सी कंपनी का है आपके पास कितनी बोरी होंगी सर अरे हमको दो सौ बोरियाँ चाहिए था तो सर कब तक आएं

कब तक आएँ हैलो हैलो सर सुन रहे मेरी बात को

अच्छा बताइए कौन कौन सी कंपनियाँ है आपके पास सीमेंट की अच्छा अच्छा तो दो सौ वह कर देना ऐ सी सी है ना और पचास जे पी बुनियाद है अच्छा अच्छा भैया तुम्हारे तो नहीं है रिजेक्ट माल नहीं है रिजेक्ट अच्छा सर हम यह कल भिजवाएंगे तो क्या उस वह आप लगवाकर भिजवा देंगे आपको माने फोनपे कर दिया जाएगा आप अगर अरे भाड़ा वाड़ा की आप चिंता मत करो और ड्राइवर के पास है नहीं नहीं हमारा ड्राइवर चलाता है तो वैसे भी सर जो जो इलाहाबाद में गया है ना उसे आप वहाँ लेकर गया था और वैसे आपसे आते वक़्त अपना लगवाकर लेकर चला जाएगा हाँ और आपको फोन पर हो जाएगा सर सर बढ़िया है बहुत देर से चल लहा है कब तक गाड़ी भेजें सर अच्छा अच्छा इसमें कितना प्राइस रूल है उसका जे पी बुनियाद का ऐ सी सी का कुछ कुछ घाटा है अच्छा अच्छा ठीक है सर नमस्ते ठीक है सर नमस्ते